ہمارا خاندان ماشاء اللہ سے قریشی خاندان ہے اور ہمارا خاندان جو آگے جو بڑھانے کی جو آگے پڑھانے میں آپ کی مدد جو ہماری کر رہا ہے وہ ہے قریشی خاندان قریشی خاندان ہمارے سنبھل کے اندر بہت مہذب مانا جاتا ہے اسی مہذب کی بنا پر ہم اپنے آپ کو جو ہیں آگے بڑھاتے ہیں اور شوق اور ذوق سے اپنے خاندان کی تعارف کراتے ہیں اور اس ہی خاندان میں جو ہے بڑے بڑے اکابر بھی آئے اور یہی یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کو ہم خود اس کے ذریعہ سے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس خاندان میں قریشی جو ہمارا خاندان ہے اس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے اسی کی بنا پر آپ ہم آگے بڑھ رہے ہیں انہیں کی شوق کی بنا پر ان کے کام کی بنا پر جو ان کا جو کام کرنے کا جو انداز تھا ہمارے خاندان میں جو اکابر تھے انہیں کام کرنے کا جو مطلب تھا مطلب جو تھا ہمارے خاندان میں جو مطلب جو آگے بڑھاتے تھے جو برتن مطلب اس کا مطلب جو بڑھ چڑھ کر جو کام کرتے تھے تو اس ہی کی بنا پر ہم آج ہم آگے ہیں اور آگے سمجھتے ہیں اور آگے بڑھتے رہیں گے یہی بنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا خاندان بہت ہی مہذب ہے اور ہمیں آگے بڑھانے کی ہمیں مدد مل رہی ہے اپنا خاندان کے ذریعہ سے ان میں سے سب سے پہلی بات جو ہم اپنا خاندان کو جو آگے بڑھاتے ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہماری اکثر جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اپنے خاندان میں ہی کرتے ہیں نہ کہ دوسرے کے خاندان میں